دیہی لوگوں کے لیے قانونی خدمات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مشکلات پیش آتی ہیں خاص طور پر جب دیہات کے علاقوں میں کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے یا پھر کسی قسم کا جھگڑا یا فساد ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے تو تھانہ ہوتا ہی نہیں ہے کسی کسی گاؤں میں تو وہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے شہر کی طرف آتے ہیں اور کسی کسی گاؤں میں اگر ہوتا بھی ہے تو برائے نام چھوٹا موٹا تھانہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دیہاتی علاقوں میں آپ کو وکیل بھی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ جو وکیل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ عدالتیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں کسی گاؤں میں عدالت موجود ہو یا عدالت کی کوئی کاروائی ہوتی ہو بلکہ گاؤں کے اندر کچھ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے وہاں پر صرف پنچایتیں وغیرہ ہوتی ہیں جس کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں شہروں میں بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہیں اور ہماری حکومت کو دیہاتی علاقے کے لوگوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور ان کو جو بھی قانونی خدمات ہوں ان ساری چیزوں کو مہیا کرانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کے جو مشکلات جو بھی تکلیف ہوں وہ آسانی سے حل ہو سکیں